हा तव्हां एच डी एफ सी बैंक मां था ॻाल्हायो हा मूंखे लोन खपे मां हिकु जॻह ॾिठी आहे चेम्बूर में त मिली सघंदो आहे लोन

मां नौकरी कंदी आहियां पंजाहु हज़ार मूंखे घणे ताईं लोन मिली सघंदो पंजाहु हज़ार पघार ते उनखां वधीक न मिली सघंदो आहे मां सतरि जी जॻहि ॾिठी आहे ॾह खणु आहिनि ॾह खण जो बंदोबस्तु कंदमि मां मूंखे पंजाहु ताईं मिली वेंदो त ॾाढो सुठो डॉक्यूमेंट्स में मां छा छा छा ॾियांव डॉक्यूमेंट्स में मां छा छा ॾियांव आधार कार्ड पैन कार्ड सैलरी स्लिप हा सैलस सैलरी स्लिप वग़ैरह बि ॾियणी पवंदी अच्छा हा त ईअ तव्हांजी ब्रांच ईस्ट में अचां के न वेस्ट में अचां चेम्बूर में अच्छा ऐं घणो व्याजु लॻाईंदो अच्छा ऐं ऐं इंट्रस्ट घणो लॻाईंदव फिक्स के न वेरिएबल अथव ऐं घणनि ॾींहंनि में लोन मिली सघंदो अच्छा ऐं घणनि सालनि लाइ ॾह साल पंद्राहं साल जो मुंहिंजे मथां आहे के न तव्हां डिसाइड कंदा अच्छा ऐं अच्छा ठीकु आहे मां जल्द खां जल्द तव्हांजे ईस्ट ब्रांच में तव्हांखे विसिट कंदमि थैंक यू थैंक यू हरिओम